अगर फोटोग्राफी के सम्बन्ध मे कहै छियै तऽ फोटोग्राफी फोटो हि एक एहन चीज छियै जे कि हमर मतलब बचपन से लऽ कऽ जबतक रहै छी सबटा यादगार के संजो के एकसाथ रखै छै फोटो लेना हि एक फोटो मतलब एक फोटो नहि होइ छै ओकर पिछू एक एक पूरा घटना होइ छै अगर फोटो के देखै छी तऽ फोटो से पता चलै छै कि हँ ओ किस ओ की संदेश देय छै उसके पीछे कि कहानी छै ओसब के फोटो अपने फोटो के द्वारा जाहिर करै छै फोटो एक एहन चीज छियै जेकि अपने साथ हमेशा अपना जे पौराणिक छै ओकरा दर्शाबय छै फोटो के द्वारा हम अपन याद के ताजा करि सकै छी जाहिसे कि अगर कोइ समा समारोह मे मिले छै शादी विवाह मे मिलय छे ओ समय तऽ बीत जाय छै लेकिन ओकर जे सङ्ग फोटो बाद मे देख के सारा मेमोरी याद करै छै ताजा ओ सारा मेमोरी के याद करै छै ओकरबाद सब परिवार के देखाबै छै जे उसमे उपलब्ध नहि रहै छै उस फंक्शन मे यऽ फिर कोइ भी उस सऽ